माछपर कहैत छी एहिठाँ माछके बहुत सुन्दर व्यापार होइत छल लेकिन आब माछ कने कम भए गेल हेँ ताहि द्वारे आ तैओ लोक एखन एहिपर मे बहुत बढ़िआँ जँका काज कए रहल छथि ओहि लागल खेतीबाड़ी सभटा ओ ओहीमे समाहित छनि आ कि कहैत छै तऽ बढ़िआँ जँका गुजर बसर कए रहल छथि मैथिली भाषाके हमसभ अनुयायी छी संसारमे एहन भाषा मिथिलाके मिठास मिथिलाके मखान मिथिलाके पान कतहु नहि भेटत ताहि द्वारे हमरा हमरासभ मिथिलाके आब ओ एकदम अथि छी आभारी छी मिथिला मिथिला छियै मिथिलामे आबि कऽ सभ भऽ जाइए